औ आङो मोसानायनि बादायलायनायाव बाहागो लाफेरबाय उन्दैनिफ्रायनो आङो मोसानायाव बाहागो लाबोदोंमोन जेब्ला आङो क्लास फर फाइभ मोन अब्लाबो आङो जेब्ला गामियाव फांसनफोर जायो अब्ला आं बेयावहाय मोसायोमोन आरो बान्थाबो मोनोमोन आरो बेनि अनगायैबो स्कुल लेभेलाव स्कुल उइक फोर जायोब्ला आङो बे मोसानायनि बादायलायनायाव बाहागो लायोमोन आरो बेयावबो बान्था मोनदोंमोन आङो फास्ट प्रायज खौनो मोनदोंमोन आरो बेयाव सारमोना आंनो आर'नाइ होनानै बान्था होदोंमोन अब्ला आङो आंनि गोसोखौ जोबोर मोजां मोनदोंमोन आरो बयनिबो मानसिफोरनि गेजेराव आंदि आंनि मोसानायखौ बिसोरदि नुनानै आखाइ खबदों आरो बाख्नायदों बेनि थाखाय आंनि गोसोआबो जोबोद मोजां मोनदों आरो जेब्ला आङो मेट्रिक पास जाखांनानै ऐस एस हायार सेकेण्डारि खौ जेब्ला गभमेन्ट कलेजाव फरायो अब्ला आङो गभार्मेन्ट कलेजावबो आंनि मोसानायखौ लाबोदों आरो जेब्ला मोसानाय जायो एबा कलेज उइक फोर जायो अब्ला आं बेफोराव मोसायोमोन आरो जेब्ला गभार्मेन्ट कलेजावनो मिथिं मिथिं फोर अबेबा मोनसे प्रग्राम फोर जेरै ईशान मुसाहारीफोर जायोब्ला बेफोरनि मेलफोरखौ बेखेवनायावबो जेब्ला मोसानांगौ जायोब्ला अब्ला मोसायोमोन आं हारसिंल' मोसायामोन ग्रुप बो मोसायोमोन आङो आरो हारसिंबो मोसायोमोन मोसानायाबो आङो मोननै रोखोमनि मोसायोमोन मोनसेया जाबाय मर्डान आरो मोनसेया जाबाय बैसागु मोसानाय मर्डान मोसानायखौ जेब्ला अबेबा मोसानांगौ सम जायो अब्ला मर्डान मोसानायखौ मोसायोमोन आरो बैसाग मोसानायखौ जेब्ला बैसागु फांसन मोसायो अब्ला मोसायोमोन आरो बेनि अनगायैबो जेब्ला आङो डिग्री खौ कक्राझार इउ एनयाव फरायफैयो अब्ला बे कक्राझार इउ एनयावबो आङो डिग्री याव मोसानायाव बाहागो लादोंमोन आरो बेयावबो आंबो आङो सेकेन आवनो सेकेनाव प्रायज मोनदोंमोन आरो बेयावबो सार मोनहा आंखौ आंनो प्रायज होदोंमोन आरो गोबां मानसिफोरानो आंनि मोसानायखौ नुनानै बाख्नायदोंमोन जोबोर मोजां जादोंमोन आरो आंबो बेफोर बेसोरनि बाख्नायनायखौ खोनानानै आंबो जोबोर गोजोननाय मोनदोंमोन आरो स्कुल कलेज बेफोरनि अनगायैबो आङो जेब्ला जोंनि दतमा आन्सलिकाव बैसागु फांसन जायो अब्ला आं बेयावबो बाहागो लानानै बैसागु मोसानायाव देरहाखांबाय आरो बेयाव गोबां दतमा आन्सलिकनिनो गोबां गुबुन गामिनि मानसिफोरा नायफैनाय हिसाबै आंनि मोसानायखौ नु नुयो नुनानै गोबां मानसिफोरानो बाख्नायदोंमोन आरो मोजां मोनदोंमोन आंबो बेसोरनि बाख्नायखौ खोनानानै जोबोर मोजां मोनदों